हाँ मैं उसी पीढ़ी के बीच का हिस्सा हूँ जो मैं नई पीढ़ी को भी महत्व देती हूँ और पुरानी पीढ़ी को भी महत्व देती हूँ क्योंकि पुरानी पीढ़ी जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे हमें हमारे देश की संस्कृति कल्चर आदि के बारे में पता चलता है कि हमारे देश में कैसे हुए और हमारी जो पुरानी संस्क्रति है मै चाहती हूँ नष्ट ना हो जाए जैसे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी गलत नहीं है लेकिन वो विदेशों की ज़्यादा महत्व रखती है और विदेशों की नीतियों का अपनाने में लगी हुई है लेकिन उन्हें मैं ये समझाना चाहती हूँ कि विदेशी नीतियों को भी अपनाए जो अच्छी हैं और हमारे पुरानी बातों को न भूलें लेकिन क्योंकि जो हमारी बाते हैं जो महत्व रखता हैं जो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं वो वैसे सही कहते हैं पुरानी जो है वो है सबसे ज़्यादा बेहतर और बेस्ट है क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनसे हमारी सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है